मध्य प्रदेश में शिक्षा की क्वालिटी में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं वह होते हैं वहाँ के टीचर और वहाँ के नागरिक शिक्षा के प्रतेक प्रति कितने जागरुक है इस बात से हम वहाँ की शिक्षा का अनुमान लगा सकते है और फिर वहाँ पर आपको वहाँ पर किस तरह की शिक्षा मिल रही है या आपको वहाँ पर उचित ज्ञान अर्जित हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहाँ पर टीचर की टीचर के टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने कैसा पढ़ाया जाता है वहाँ पर वहाँ स्कूल या कॉलेज का व वे वहाँ वातावरण कैसा है यह सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना चहिए और आज आजकल डिज़िटल इंडिया हो गया है तो वहाँ पर जैसे पढ़ाने की सुविधा कैसी है वहाँ पर खेलकूद खेलकूद और बच्च बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जा दी जाती है व्यवसाय आजकल तो व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और सारी चीज़ में किस प्रकार का स्तर है यह सब जानकारी रखना चाहिए